ॿ मई ॿ हज़ार अरिड़हं सोरहं डिसंबर उणिवीह सौ टेहतरि अठ जून ॿ हज़ार चारि वीह डिसंबर उणिवीह सौ नवानवे पंजवीह जनवरी ॿ हजार उणिवीह